बिहारमे जे छै से पहिले जे छै से जे छै से स्वास्थके सुविधा कोनो नहि छलै ने बढ़िआँ जगहपर हॉस्पिटल छलै ने बढ़िआँ जगहपर नर्स छलै ने डॉक्टर छलै बढ़िआँ जगहपर कोनो जगहपर कोनो सुविधा गाँव सबमे नहि छलै जे आदमीके लेल से आम आदमीके लेल काफी जादा समस्याके झेलऽ पड़ै छलै आओर अइ अइ समस्याके लेल बहुत आदमी जादा कष्ट होइ छलै आओर ई कष्टसँ जे छै से काफी जा हर जगहपर आदमी सबके परेशानी होइ छलै ई जे छै से एक दुसरेके जे छै से काफी समस्याके जे छै से बड़ा दिक्कत होइ छलै साथमे हर आदमीके जे छै से काफी जादा समस्या स्वास्थ क्षेत्रमे होइ छलै बढ़िआँसँ जे छै से डॉक्टर नहि रहै छलै ने जे छै से नर्स रहै छलै ने टाइम टाइमपर से जे छै ककरो इलाज भए पाबै छलै ने टाइमसँ ककरो दवाइ मिल पड़ै छलै ने टाइमसँ जे छै से कोनो मरीजके जे छै से काम होइ छलै आओर काफी जे छै से दिन प्रतिदिन जे छै से आदमीके जे छै समस्या बढ़ले जाइ छलै आओर आदमीसे जे अइसँ जे छै से काफी जादा परेशानी होइ छलै जैसँ जैसँ आदमीसँ जे काफी जादा भरा अपना जीवनमे दुःख होइ छलै अइके साथमे बिहारमे जे छै से पहिलेसँ जे छै से आबके मात्रामे जे छै से बहुत बढ़िआँ किछु सुधार भेलै किएक कि आब जे होइ छै से जगह जगहपर तोरा से हॉस्पिटल नबका नबका खुललै और साथमे जे छै से नबका नबका जे छै से डॉक्टरो सब एलै नबका नबका नर्सो अयलै आओर साथमे जे नबका नबका जे छै से नबका डॉक्टर अयलासँ आदमी सबके जे छै से सुविधा सेहो बढ़ि गेलै ओइसँ आदमीके जे छै से आदमी सबके सुविधा होइ छै कोनो भी चीज देखबैमे डॉक्टरसँ मिलैमे हर बीमारीके समस्यासँ दूर होइ छै ओइसँ जे छै से हर आदमीके अपन जीवन कालमे डॉक्टर सबसँ जे छै मिललासँ आओर हर जे छै से सुविधा बढ़ऽ लगलै साथमे जे छै से आँगनबाड़ी सबसँ सेहो सहयोग भेलै अइसँ जे आशावाली के क्षेत्र छै हर बच्चे घर घरमे जे छै से देलासँ हर आदमीके पहुँचलाके सेवा होइ छै हर डॉक्टरके जे छै से हर आजके घर घरमे जे छै से घरके बगल बगलमे गाँव गाँवमे हॉस्पिटल सब बनै बनलै साथमे हर जे छै से बिमारीके बढ़िआँसँ बढ़िआँ इलाज भए जेतै साथमे कम सँ कम फीसमे जे छै से काम हेतै आओर अइमे सरकारके जे छै से जादा सहयोग रहतै आओर जे छै से अइमे हर आदमीके इलाज भेलासँ आओर जे छै से सुविधा बनल रहतै हँ आओर साथमे जे हर चीजके आशा सुविधा भेलासँ हर आदमीके समस्या दूर हेतै